हाँ जी मेरी पसंदीदा कलाकार गायककार है संगीतकार जो भी लता मंगेशकर जी हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं उनकी वो सुरीली आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे उनका हर एक गाया हुआ गीत बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अच्छा भी लगता है सुनने में बड़े सुंदर तरीके से गाते हैं वो और लता मंगेशकर जी काफ़ी लोगों के दिलों की जान होती थी शान है वो हमारे देश की गाने में तो उनका कोई मुकाबला भी नहीं हैं लता मंगेशकर जी गायकी में सबसे अच्छी गायकी गाती थी और उनकी आवाज इतनी मधुर थी बहुत ज़्यादा मधुर होती थी